जोंहा मोसौआ दस्था दङ मोसौ हालुवा मानै दं गाय मानै माब्रै मा बिदिनो सेरग्राया मानै बिसोरखौ सेरनांगौ गाइखेर सेरो खाहैयो दोनहैयो फोथाराव लांनानै गांसो जानो लाङो आरो टाइम जाबा बार'तासोआव दै दौओ आरो लांफिनो बिदिनो दै दौखां आरिखां दोनहैफिननांगौ आरो गाइखेर सेरबाबो जोङो लाबोनानै दै अरदौनानै सेरनानै फिसाफोरखौ जाहोनानै सेरनानै दोनो आरो गारलानानै थांफिनो खानानै दोनहैयो लांबोबाथाय गांसो जाहोयो मा जाहोयोबा लाबोनानै आरो मोनाबिलि जाबाथाय माने नायनायफ्रावनो जों खस्त' मोनो खस्त' खालामबाबो जोङो बानाय गैया जों अनो आरो मोसौफोरखौबो जों लानानै मेल्ला माबा मोनो गाइखेर गुखेर सेरनानै जों फाननानैबो आरो साहा फानि लोङो बेफोरबायदि लानानै जोङो गासैबो माबाखौनो माबायो बे मोसौफोरखौनो जों आदर खालामनानै नायो आरो मोसौनि देहायाव एखनबा समाव लोमजानाय जायो एखनबा मोजां जायो बेफोराव जों मुलि आरि दौनांगौ जायो आइथिंफ्राव गाराय जाबा बिदिनो दै फुदुंनानै मुलि लगायनानै होयो बायदिसिना माबानानै होयो डक्रटफोरनिबो एसे माबा लानानै होनाय जायो एखनबा मोसौ फिसाफोरा बिदिनो क्रिमि जायो मा जायो बेफोराव मुलि होनानै जोङो मोजां खालामो बेफोरजोंनो जों माबानानै मोनो देहाफोर आरिनि मोजां खालामनायनि थाखाय जोङो एसे जत्न' बानायनाय जायो